हमारा हिंदी जो है यहाँ का राष्ट्रभाषा है पहला स्थान हिंदी को हमारे भारत में मानते हैं और हमारे यहाँ क्या है कि जो बच्चे हएँ शुरू में मतलब सीखते हैं या लोग बोलते हैं तो हिंदी का बहुत बड़ा यहाँ प्रचलन है और हिंदी को लोग लाइक करते हैं औ हिंदी जब भी उत्पन्न हुआ है तो हमारी संस्कृत भाषा के पहला स्थान हिंदी माना जाता है अब हिंदी भाषा ऐसा है कि वो चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों चाहे जो भी व्यक्ति हो पहले ही हिंदी से शुरू होता है और इंग्लिस माध्यम से हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं लेकिन इंग्लिस बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं लेकिन हिंदी के बारे में ज़्यादा मतलब जानते हैं अब हिंदी एक ऐसा भाषा है कि अपने भारत में पहला स्थान हिंदी का लोग वर्णन करते हैं लोग जानते हैं लोग पहचानते हैं और हिंदी भाषा ऐसा है कि लोग कहीं भी रहें किसी भी राज्य में रहें हिंदी एक ऐसा परिचय है कि लोग किसी भी राज्य में चले जाएँ चाहे प्रयागराज से चले जाएँ बाहर में चाहे जि कहीं भी चले जाएँ लेकिन हिंदी भाषा से अपना उत्तर प्रदेश अपना भारत हिंदी से ज़्यादा लोग प्रचलित हैं और हिंदी एक भाषा ऐसा बहुविक्लपीय हिंदी से ही जाना जाता है और लोग सांस्कृत पहचान में क्या है कि सांस्कृत पहचान से ही हिंदी के पहला स्थान लोग मानते हैं और हिंदी एक ऐसा बहुविक्लपीय है कि लोग हिंदी हिंदी भाषा बहुत लोग जानते हैं कि हिंदी क्या है हिंदी भाषा में क्या है कि किसी भी वर्ल्ड में रहो अपना जो भाषा है वो पहले ही लोग उसको जान जाते हैं कि ये अपने भारत का है अपने उत्तर प्रदेश का है अपने मतलब भारत का पहला वर्ल्ड हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है कि लोग उसको लाइक करते हैं और इंग्लिस में क्या है कि इंग्लिस बहुत जानते हैं लेकिन इंग्लिस में हमने बोल नहीं पाते हैं इंग्लिस बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है कि इंग्लिस में हमने बात कर लें हिंदी भाषा एक ऐसा है कि कहीं भी रहते हैं कहीं भी मतलब बैठे हैं कहीं भी एक दो चार लोगों में हैं तो हिंदी भाषा ही देख मतलब एक ऐसी चीज़ है कि वो पहले से ही ज़ुबाँ पे रहता है कि मतलब एक हिंदी भाषा का बहुत बड़ा उल्लेख में हम लोग रखते हैं कि ये भाषा को हम लोग पहला स्थान रखते हैं और हिंदी एक ऐसा भाषा है कि लोग जानते हैं कि शुरू में अगर बच्चे हों चाहे जो भी मल्लब आदमी हों हिंदी एक ऐसा चीज़ है कि चाहे कॉलेज में लड़के पढ़ते हों पहले ही हिंदी से शुरू किया जाता है तब जाके थोड़ी थोड़ी मतलब बीच बीच में कहीं लोग मतलब इंग्लिस भाषा डाल देते हैं लेकिन फिर भी उसी जगह पे हम लोग आते हैं कि मतलब हिंदी भाषा में बराबर हम लोग बात करते हैं बराबर उठते बैठते चार लोग के बीच में हिंदी का ज़रूर हम लोग परिचय रखते हैं उससे क्या होता है कि जब शुरू से ही हिंदी का परिभाषा जानते हैं तो लाष्ट तक वही भाषा रहता है और इंग्लिस के माध्यम से जानते तो हैं लेकिन पढ़ने नहीं आता है और जानकारी थोड़ा बहुत रहता है लेकिन जितना जानकारी है कि हमारे हिंदी का ज़्यादा मतलब बहुत हम लोग महान भूत रखते हैं हिंदी भाषा एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी चले जाओ हिंदी का प्रचलन हिंदी भाषा एक ऐसी चीज़ है कि उसको हम लो गुणवत्ता को बराबर भाग देते हैं और इसी वजह है कि हम लोग जाकर के कहीं भी देश में रहते हैं हिंदी का पहले पहले स्थान में उसको हम लोग को करते हैं इसलिए अपनी भाषा से हिंदी का ज़रूर वाक्य रखता हूँ